जोंनि गामियाव गोदोनिफ्रायनो जिबौ सौवोब्ला सिगांग्रो ड'क्टरनि सिकित्सा गैयामोन बेनि थाखायनो जोङो अजानाव सिगांग्रो अजानाव लांग्रोनाय जायोमोन ओमफ्राय बेनि बेखौनो अजाया जारिनानै फाहामोमोन बेजोंनो गोदोनिफ्रायनो जिबौ जिबौ सौग्राबो जोंनि मानसिया रैखा मोननानै दङ आरो माखासे माखासे जिबौफोर जेनाखि बिसाथ' जिबौफोर सौवोब्ला अजाजोंबो हानाय जाया